मार्शल आर्ट महिलाके सिखनाइ जरूरी अइ कियाकि महिलाके साथ कतहु भी परेशानी या खतरा होइके ज्यादा डर रहैए या ज्यादा चान्स रहैए जाहिमे महिलाके अगर मार्शल आर्टके ट्रेनिङ्ग लेने अइ आओर हुनका एहि चीजके ज्ञान अइ तऽ ओ अपन बचावके लेल एकर उपयोग कऽ सकैए जाहिसँ महिला सुरक्षित रहि सकैए आओर ओकरा दोसरपर डिपेन्ड होइके कम चान्स रहैए ताहि दुआरे हमरा खिआलसँ मार्शल आर्टके मार्शल आर्ट हर महिलाके सिखबाके चाही आओर अपन बचाव खुदसँ करबाके चाही